हैलो मुंहिंजे फोन जो रिचार्ज मूंखां थियो ऐं हिकु दफ़ा मूंखां थियो हिकु दफ़ा मुंहिंजे पुट खां थियो इन करे ॿ दफ़ा थी वियो आहे हिकु रिचार्ज आहे न मुंहिंजो रदि करे छॾियो उहे पैसा मुंहिंजे अकाउंट में विझी छॾियो एतिरी तव्हांजी महिरबानी